جی ہاں کھیلوں میں کوچ اور ٹرینر کا کردار نہایت اہم اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے ان کا ان کا کام صرف کھلاڑیوں کو کھیل سکھانا نہیں ہوتا بلکہ ان کی جسمانی ذہنی اور تکنیکی نشو و نما میں مدد دینا بھی ہوتا ہے کوچ اور ٹرینر کا کردار صلاحیت کو نکھارنا کوچ کھلاڑیوں کے خاص صلاحیت کو پہچانتا ہے اور اس کی مکمل تربیت سے اسے بہترین سطح تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تکنیکی مہارت کی تربیت ہر کھیل کے مخصوص تکنیک ہوتی ہے جیسے کرکٹ میں بیٹنگ اسٹ اسٹانس یا فٹ بال میں پاسنگ تکنیک جیسے کوچ بہتر بناتا ہے حوصلہ افزائی اور رہنمائی کچھ کھلاڑیوں کو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی تیار کرتا ہے جب وہ ہارے جب ہارے یا دباؤ میں ہوں فٹنیس اور صحت کی نگرانی ٹرینرز کھلاڑیوں کی جسمانی فٹنیس خوراک نیند اور تھکن جیسے پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے تاکہ کار کارکردگی برقرار رہے کارکردگی کا تجربہ کوچ کھلاڑی کے کارکردگی کا جائزہ لے کر غلطیوں کے نشاندہی کرتا ہے اور ان بہتر بنانے کا پلان دیتا ہے کوچ اور ٹرینرس کھلاڑی کی کامیابی میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں تجربہ کار کھلاڑیوں کو کوچ بنانے کا رجحان کھیلوں کی دنیا میں نئی توانائی اور بصیرت ہے جو نوجوان کھلاڑیوں کی کار کارکردگی کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتا ہے